तशेंच ग लोकोत्सव आसता लोकोत्सवाक वेग वेगळ्या क्लासिकल सॉग्स जातात कला अकादमी म्हण आनी खूब तरे तरेचे वेग वेगळ्या जाग्यांचेर वेग वेगळे तरे तरेचे ये जाता सिंगींग डांसींग एंटटेनमॅण लोकांक खातीर इवॅण जाता आनी लोग खूब मजा घेतात लोकांचो एक बरो टायम पास जाता लोकांग शांती मेळटा लोक कामाग वयता स्ट्रॅस जाता मागीर असले इवॅण एटॅण करतगी तांकां खूब बरें दिसता